जीअं त असां खे थाणे डिस्ट्रिक में हेल्थ केअर जूं सुठी सुविधा आहे हिते सुठियूं सुठियूं इस्पतालूं आहिनि जेके माण्हुनि खे घटि अघ में सुठियूं सेवाऊं बि कंदा आहिनि जीअं त सर्वानंद हॉस्पिटल आहे रेड क्रॉस आहे उते सुठे नमूने इलाज बि थींदो आहे ऐं घटि पैसनि मे जेको माण्हू करे बि सघंदो आहे ऐं डॉक्टर बि सुठा आहिनि कोविड जे टाइम में हिते माण्हुनि खे ॾाढी मदद कइ वई सुठियूं सुठियूं इस्पतालूं हुननि सभिनी माण्हुनि खे सुठियूं दवाऊं उन जे बारे में केअर ऐं हुननि खे सुयूं हिननि सभिनी में माण्हुनि जी ॾाढी हेल्प पिए कई डोर टू डोर जाम शयूं पहुचायूं वयूं जिनि जे माण्हुनि जीअं माण्हुनि जी सुठी सेहत थे ऐं माण्हू ठीक थियनि